ہاں ہیلو جی عبد الاحد صاحب سے بات ہو رہی ہے جی ہاں جی آپ کے یہاں سے گاڑیاں بک ہوتی ہیں جی مجھے سہرسہ سے دربھنگہ جانا ہے جی ہاں میرے دس افراد ہیں جی جی کون کون سی گاڑیاں آپ کے پاس ابھی اویلیبل ہیں جی اسکارپیو اور ویگن آر اچھا اچھا کیا قیمت لگے گی دونوں گاڑیوں کی سہرسہ سے دربھنگہ ہاں اچھا اسکارپیو کا پانچ ہزار اور ویگن آر کا چار ہزار جی ریٹ آپ کچھ زیادہ بتلا رہے ہیں نہیں دوری ہے تو کیا ہوا کلو میٹر کے حساب سے آپ اپنا کرایہ طے کریے میرا تو جانا آنا ہوتا رہتا ہے اسکارپیو کا جو ہے تین ہزار اور ویگن آر کا دو ہزار بہت ہو گیا ارے پٹرول کیا آپ کا جلے گا نہیں نہیں میرا جانا آنا ہوتا رہتا ہے جو قیمت ہم بولے ہیں اسی حساب سے آپ طے کریے ٹھیک ہے نا میری ہی قیمت پہ ڈن رہے گی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر بھیج دیجیے ٹھیک ہے شکریہ